मुझे पहाड़ी इलाक़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं बर्फ़ीले इलाक़े जैसे कि हाइकिंग के लिए हम पचमणी जाते हैं पचमणी बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर हाइकिंग के लिए अलग अलग प्रकार की जगह है तो हम पहाड़ाें का वहाँ पर दर्शन करते हैं सूर्यास्त का लुत्फ़ उठाते हैं पचमणी में इतना घना जंगल है जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेने वाली है और हम कभी कभार गोआ भी जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सुंदर हम को समुद्र देखने को मिलता है समुद्र मुझे इतना पसंद है कि मैं गोआ साल में दो बार तो ज़रूरी चली जाती हूँ और अभी मैं कुछ समय पहले ही केरल गई थी कोयम्बटूर जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं मैंने वहाँ पर पहाड़ों की बीच से सूर्य को अस्त होते हुए देखा उस सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूँ इसके लिए मेरे पास तो शब्द ही नही हैं और मुझे प्रकृति के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्यार है